اگر تفریح کی بات کی جائے تو کئی لوگوں کو اپنے فیملی اور پریوار والوں کے ساتھ میں تفریح کرنا پسند ہے اور کئی لوگ انٹروورٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کو اکیلے میں ہی تفریح کرنا اچھا لگتا ہے اگر میری بات کی جائے تو مجھے اپنے پریوار والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا کوئی ساتھی ہو بھلے ہی ایک ہو تو اس کے ساتھ میں تفریح کرنا اچھا لگتا ہے کیوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کی تفریح کا کوئی گواہ نہ ہو جو جس سے آپ اپنی باتیں اچھے سے شیئر کر سکیں اپنی باتیں اچھے سے بتا سکیں تب تک تفریح کرنے سے کیا فائدہ